थाणे डिस्ट्रिक्ट में तमामु सुठी जॻहियूं आहिनि जंहिं में ऐतिहासिक जॻहियूं आहिनि शिव मंदरु बिरला मंदरु जिथे वॾा वॾा माण्हू अची रहिया आहिनि हुननि मंदरनि जे अंदरि नंढनि ॿारनि जे लाइ गार्डन बि आहे जते नंढा ॿार खेॾी करे पंहिंजी सेहत ठाहींदा आहिनि उन खां पोइ हिन मंदर खे तमामु सुठो सजाईंदा आहिनि ऐं हिते ॿाहिरां माण्हू अची करे दर्शन वठंदा आहिनि मंदर जा शिव मंदर में छटीह फ़ुट मथे शिव जी हिक वॾी मूर्ती आहे जंहिं जो दर्शनु करण खां सभु दुख ग़ाइबु हटिजी वेंदा आहिनि उन खां पोइ बिरला मंदर में तमामु सुठी साफ़ सफ़ाई रखंदा आहिनि जिते अदाकार अची करे पंहिंजी फ़िल्म जी शूटिंग कंदा आहिनि ऐं हिन खां पोइ तमामु सुठो नेचुरल लॻंदो आहे